ویسے تو کبھی کھانا پکانے کو ہم نے شوق کے طور پر استعمال نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسا شوق تھا کہ کھانا پکایا جائے لیکن کبھی کبھی میں گھر والوں کو دیکھ کے تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جیسے ماں امی اب بناتی ہیں کھانا تو ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت اور تھوڑا بہت کا کھانا وانا بنا لیتے ہیں چھوٹی موٹی آئٹم جو ہوتی ہیں کھانے کی اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو تھوڑا بہت تو کام آنا ہی چاہیے گھر کا بھی کہ کبھی کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس میں ضرورت ہو ہو ہی جاتی ہے کبھی بھی